जोंनि जायगायावना गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो उदालगुरि कक्राझारथिंजायनि फैयो पिकनिक जाफैयो पिकनिक जाग्रा सर दङना जेरै दैलामबारिआव बबेयावबा ओरै हाग्राजों गोबां जायगानि मानसिफोरा बेरायनो फैयो नायफैयो पिकनिक जाफैयो पिकनिक जानानै थाङो गुबुन गुबुन जायगानि फैयो दस्राफोर बेरायफैयो बिदिनो बेरायनानै पिकनिक जाफैयो आरो मोनाबिलिआव बिदिनो बिमा दैलामफ्राव ओमफ्राय बिदिनो ओरैहाय भुटानजों जोंहा गोबां पिकनिक जाग्रा जायगा दं ना बेयाव पिकनिक जानानै थाङो आरो बिसोरो ओमफ्राय पिकनिक जानानै बिदिनो सोरबा सोरबा गामि नायलाङो बेरायफैयो जिरायफैयो हाबलाङो ना गावबागावनि न'खरफोराव बिदिनो सोरबा आलासि जालाङो सोरबा बेरायफैयो जोङो बिसोरखौना हेफाजाब होनांगौ मानो फैदोंमोन होननानै सोङो साहा पानि लोंहोहरो जिरायफैबा बिदिनो पिकनिक जाग्रा जायगाफोरखौ दिन्थिहैयो पिकनिक जाहैयो आरोना